हां जी हां जी बोलिए एह् अपने इत्थै मतलब क्लिनिक बिच्च हां जी हां जी बोलो

एह् दाढ़ केह्ड़ी ऐ थुआढ़ी दाढ़ गी ऐ जां दंदै गी दर्द ऐ ते एह् मैं इत्थै अपने उधमपुर बौंह्दा गोल मार्केट

एह् मैं बीरबार ते शनिबार बौंह्दा द'ऊं दिन ते मैं मगर एह् मगर बीरबार मैं उत्थैं जा दा अपने चंडीगढ़ बड्डे डाक्टर कन्नै मीटिंग ऐ हां ते एह् शुक्रबार बी नेईं होना ते फ्ही अगलै बीरबार में जां शुक्रबार आई जाओ तुस खर्चा ओह् हून दिक्खियै पता चलना कि केह् प्रोब्लम केह् ऐ ओह् दिक्खियै पता चलदा पौंदा हा ओह् बी उप्परली दाढ़ ऐ जां थल्लै खलकी दाढ़ ऐ हिल्ली अच्छा ते फ्ही आई आओ तुस अगले बीरबार जां शुक्र शनिबार खर्चा जनाब हून तुस इत्थें आह्गे ना ते ओह् हून दिक्खियै पता चलना के कर इ'यां कोई नी सनाई सकदा हून ओह् मशीनै लाइयै ते दिक्खी दिक्खना पौना के केह् सिस्टम ऐ केह् करना फिलिंग करनी जां भरना पौना दंद